हां जी हा एक्चुली तव्हां हा पा आइस्क्रीम जी शोप सां ॻाल्हायो पिया अच्छा अच्छा अच्छा त हुन में ओरियो फ़्लेवर मिली वेंदो आहे एक्चुली मुंहिंजी धीअ जो बर्थडे आहे त हुनजे लाइ मूंखे मतलबु वॾा वारा ॿ बोक्स खपंदा पंज लीटर वारा ॿ खपेनि ओरियो फ़्लेवर हा या हिकिड़ो ओरियो फ़्लेवर हा ठीकु आहे इहो बि ठीकु आहे कि ॿियो फ़्लेवर वठी वठूं त हा हुन में कहिड़ो ब्लूबेरी ब्लूबेरी अच्छा

हा त मतलबु घणे में पवंदो मूंखे

हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ तव्हां हा ठीकु आहे त एक्चुली मतलबु हुनजे लाइ एडवांस मूंखे बुकिंग कराइणी पवंदी कि हमेशह एवेलेबिल थींदी मूंखे मूंखे मतलबु ॿिएं हफ़्ते में खपे नेक्स्ट फ़्राइडे ॿिएं जुम्मे ते हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे हा शाम जो छा मतलबु सतें ताईं मतलबु करे छॾिजो छो कि मुंहिंजी फ़्रिज में त पंज लीटर रखण जी जॻह कान हूंदी हा अच्छा अच्छा तां फ़्रीजर केबिनेट मोकिलींदा अच्छा हा हा ठीकु आहे इहा त सुठी ॻाल्हि आहे हा हा हुन में केतिरी देरि थधो रहंदो आहे मतलबु ख़राबु न थिए आइस्क्रीम अच्छा हा ओॾी महिल तव्हांखे फ़ोन कयां हा इहो ठीकु आहे इहो सुठो कयो तव्हां हा हा हा त ठीकु आहे त जेको माण्हू ईंदो उहो सर्व बि कंदो कि सर्व असांखे पाणे करिणो जी ओके ओके जी ठीकु है हा ऐं सर्विंग जा बोल वग़ैरह तव्हां कुझु मोकिलींदा स्पून वग़ैरह कि उहे सभु

अच्छा अच्छा हुनजो अलॻि चार्ज ओके ओके ऐं मतलबु हू जेको फ़्रीज़र जो केबिनेट तव्हां चयो पिया हू छॾे वेंदो कि खणी वेंदो पाण सां उहो छॾे वेंदो न हा हा हा यूस करण खां पोइ हा ॿिएं ॾींहं हा अच्छा ठीकु हा त पोइ त सुठो आहे न पोइ हुन सां गॾु तव्हां कप ऐं स्पून बि मोकिले छॾो त सभु यको वापसि अची वेंदव

ठीकु आहे त मूंखे थर्टी कप ऐं स्पून बि मोकिले छॾो हा त ठीकु आहे कप ऐं स्पून बि मोकिले छॾो हा ठीकु आहे ठीकु आहे त

ब्लूबेरी हा जी जी जी

फ़्राइडे फ़्राइडे ॾींहं खपे फ़्राइडे ॾींहं शाम जो सते लॻे हा हा हा हा हा हा जी जी ठीकु आहे त पोइ पेमेंट मां हींअर कयां कि पोइ कयां ठीकु आहे त मां बुकिंग लाइ थोरो एडवांस करे थी छॾां तव्हांखे लोकेशन बि मोकिले थी छॾां बाक़ी मां पोइ लास्ट में कंदसि ठीकु आहे थोरो मां करे थी छॾां

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे त पोइ ई ॿ टब घटि त न पवंदा टीह माण्हुनि में ॿ टब घटि त न पवंदा टीह माण्हुनि में थोरो मतलबु तव्हां सजेस्ट कयो जीअं इअं न थिए कि ॾाढो वधीक बि थी वञे त मां रखंदसि किथे हेतिरा फ़्रीज में लाइट गर्मी जो टाइम आहे मेल्ट बि थी वेंदा त ख़राबु थी वेंदो सभु मतलबु तव्हां अच्छा अच्छा अच्छा हिकु लीटर में पंज माण्हू पंज छह माण्हू हिकु लीटर में हा थी वेंदो थी वेंदो हा हा हा हा हा ठीकु नही नही नही नही हू वधीक बि थी वेंदो त मां कंदसि छा हा ऐं गर्मी आहे न थोरो नॉर्मल मौसम सेप्टेंबर हुजे त ठीकु आहे हा लाइट बि वञे थी ॾाढी हा हा अच्छा अच्छा त मां तव्हांजी शोप ते अची करे ॾिसी वठंदसि छा हा हा हा हा हा ठीकु आहे त पोइ को डिस्काउंट त ॾींदा न तव्हां एतिरो हा हा मतलबु एतिरो वठूं पिया तव्हां खां सभु ऑडर पिया करूं त कुझु डिस्काउंट त ॾिजो

अच्छा अच्छा ठीकु आहे त को मतलबु इअं सर्विंग वारो माण्हू हुजे त उहो बि भले मोकिले छॾो छो कि मतलबु एतिरे टीहनि माण्हुनि खे मां ही वेठी सर्व कयां त पार्टी कीअं इंजॉय कंदसि अगरि तव्हां वटि हुजे त भले अ अरेंज कराए छॾियो मूंखे

हा हा उहा त मां समुझां थी हा ठीकु आहे

हा हिकु दफ़ो तव्हां ॻाल्हाए ॾिसो न त अगरि तव्हां मना कंदा त पोइ मां पंहिंजे हिते खाधे वारे खे चवंदसि

हा समुझूं आहे न

हा हा

ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे

हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हां मतलबु हिकु दफ़ो पुछी करे हुन खां ऐं मूंखे कंफ़र्म कयो त मां मतलबु हुनजे मतलबु हुन में हुजां न कॉंफ़िडेंस में

ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं

अच्छा अच्छा

हुनजी मूंखे रेट लिस्ट मोकिलियो त मां ॾिसां छो कि

हा छो कि मुंहिंजो केटर्स जेको आहे उहो खाधो त ठाहे पियो मगर हू हू कान पियो करे न हा उहे बि मां सोचियो कि अच्छा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे त इहा आइडिया त हा इहा आइडिया सुठी थींदी न मतलबु आइस्क्रीम घटि पेई त मिठो हली वेंदो ऐं वधीक थी वियो त ख़राबु ब कान थींदो फ़्रिज में पियो हूंदो हा हा हा हा त मूंखे मेन्यू मोकिले छॾो मां हुन हिसाब सां तव्हांखे थोरो घणो इहो मिठो एक्स्ट्रा साइड में कराए छॾंदसि नही नही हुन में टेस्ट सुठो कान ईंदो आहे मतलबु ॿारनि खे कान वणंदी वॾा त हलु ठीकु आहे

अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हां मूंखे हिन सभु जो मेन्यू मोकिले छॾिजो त मां ॾिसी करे हा हा ठीकु आहे

हा हा हा हा हा त इहो सभु कमु सुभाणे पक करे था वठूं हान ऐं हुन नंढे ॿार सां बि ॻाल्हाए था वठूं ऐं एडवांस मां थोरो तव्हांखे करे थी छॾां सभु सुभाणे पक करे छॾंदासी

हा हा हा जुमे ॾींहं हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ थैंक्यू सो मछ हा हा हा हा जय झूलेलाल हा हा ओके ओके